एह् महाराज मिगी एह्दे बिच्च मतलब जेह्का बनाना आंदा ते में पेपर दा मतलब काकला ओह् ऐ ज्हाज जूह्ज बनाई लैंदा ते में स्कूल बिच्च असें मतलब इक दुए सिक्खे दा ते एह्दे बिच्च मतलब असें बड़ा किश अस काकले मतलब बड़ी सारी चीज़ां बनांदे आपस बिच्च खेलदे अस काकलां मतलब काकले ई मतलब जेह्का एह् अखबार होंदी एह्दे ने अस मतलब बड़ा ऐ एह्दे ने अस गुड्डी बनाई लैंदे सकदे अस मतलब जागतै कन्नै मतलब जिस दिन जन्माश्टमी होंदी उस दिन अस खेलने गी जंदे जेह्की अपनी अपनी गुड्डी बनाइयै जंदे एह् काकले अस मतलब बड़ा किश बनांदे एह् होर अस काकलें कन्नै ज्हाज बनांदे ते होर अस एह् किश्ती बनांदे काकले दी सरदे फ्ही पानी बिच्च उसी चलांदे फेर रेस लांदे अपने दोस्ते कन्नै कि मतलब कोह्दी किश्ती जेह्की ऐ ज्यादा दूर तक जंदी ऐ ते सर ओह् केई बारी डुब्बी जंदी सर आपस बिच्च साढ़ी लड़ाई होई जंदी अस इक दुए मतलब इक दुए ने इ'यां लड़ाई होई जंदी जानू ते फ्ही अस इक दुए कन्नै चार चार पंज पंज दिन खड़ोंदे नी हे सर एह्दे च काकल काकले जेह्का मतलब ऐ असें ज्हाज बनाना असें ओह्दे कन्नै रेस लानी जाइयै इक दुए कन्नै ते अस दिखदे कि कोह्दा ज्हाज जेह्का ऐ ज्यादा च दूर जंदा ऐ अगर जिसदा ज्हाज ज्यादा दूर जंदा अस एह् एह् रक्खी होंदी शर्त कि मतलब जेह्दा ज्हाज जे ज्यादा दूर गेआ चे जेकर जित्ती गेआ उनें दूआ मतलब चाहे रक्खी लैना ते इक दुए ने एह्दी एह्दी वजह् साढ़ी कन्नै इक दुए कन्नै बड़ी बारी लड़ाई बी होई दी ऐ साढ़ी इक बारी ते मेरे दोस्तें ने मेरी मेरी इन्नी लड़ाई होई कि असें इक दुए दे नक्कै चा खून कड्ढी ओड़े दा ते असें दिक्खेआ कि मतलब साढ़ै जेह्के मतलब इक बारी फ्ही ओह्दी वजह् कन्नै अस उनें अपने घर अपने मतलब पापे गी सनाएया ऐ ते ओह्दे पापा फ्ही आए ते उनें मतलब दवें मतलब बड़ियां सनाइयां कि उटनें गलाया कि आपस में मिली जुलियै रे रौह्ना मिली जुलियै रौह्ना ते दोस्त हो अगर तुस दोस्त मतलब दोस्त इक दुए न लड़दे नी ऐ उनें असेंगी बड़ा समझाया ते असें दिक्खेआ मतलब कि फ्ही ओह्दे बाद च अस मतलब बड़ी बारी लड़ाई होंदी मगर फ्ही असें मतलब अपने घर नी पता नी पता नी चलन दित्ता पता नी कि साढ़ी फ्ही लड़ाई होई दी कि अस सोचदे हे कि मतलब असें घर कोलां मार पौनी ऐ इस बारी अगर असें घर साढ़ै घर पता चली गेआ तां असें फ्ही मतलब होर बी मतलब बड़े सारे दोस्त बनाए फ्ही असें मिलियै खेलदे हे अस फ्ही मतलब बड़ा किश बनांदे हे इक बारी तां मेरे दोस्तें मतलब गड्डियै जेह्की गड्डी होंदी ऐ ओह्दे च मोटर कड्डियै काकलै लाई दी अस मतलब उत्थै उस टैम असें बड़ा मज़ा कीते दा नुहाड़े कोल मतलब बड़ा किश हा मतलब सर ओह्दे ओह्दे कोल इक बारी तां उनें नोट जेह्का नोट होंदा ओह्दे ने ओह् ऐ मिनका बनाए दा अगर एह् ओह्दी उसी अस पानी बिच्च आह्नी गेदे हो ओह् पानी बिच्च सुट्टी ओड़ेआ एह् साढ़ी दवें दी फ्ही लड़ाई होई गेई ते